دہلی کی تاریخ اور ثقافت بہت ہی گھنی اور متنوع ہیں یہاں کچھ اہم سماجی اور ثقافتی روایات اور تہوار ہیں جو دہلی کی شناخت بناتے ہیں تہوار درگا پوجا یہ ہندو تہوار ہے جو دیوی درگا کی پوجا کا طور پر منایا جاتا ہے دہلی میں یہ تہوار بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے خاص طور پر بنگالی کمیونٹی کے درمیان عید الفطر اور عید الضحیٰ مسلمان کمیونٹی کی جانب سے یہ ایک اہم مذہبی تہوار دہلی میں بڑے پیمانے پر منائے جاتے ہیں نماز عید اور عید ملن کے مواقع پر لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں دیوالی یہ روشنیوں کا تہوار ہے اور ہندو مذہب سے کا ایک اہم حصہ ہے دہلی میں دیوالی کے موقعے پر ہر جگہ روشنیوں اور دیئے جلائے جاتے ہیں اور لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں ہولی رنگوں کا یہ تہوار دہلی میں بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے لوگ ایک دوسرے پر رنگ پھینک کر خوشیاں مناتے ہیں رسومات شادی کی رسومات دہلی میں شادی کی تقریبات عموماً بہت شاندار ہوتی ہے جن میں مختلف رسم و رواج شامل ہوتے ہیں جیسے کہ مہندی سنگیت برات اور بداعی چودہویں کی رات دہلی کے بہت سے علاقوں میں چوریوں کی رات کو لوگ چاند دیکھ کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خاص پکوان تیار کرتے ہیں لوہڑی یہ پنجابی تہوار دہلی میں بھی مقبول ہے اس موقعے پر آگ کے گرد رقص اور گانے گائے جاتے ہیں اور گڑتن مونگ پھلی وغیرہ کھائی جاتی ہیں ثقافتی روایات قوالی دہلی میں قوالی کی محفلیں بہت مشہور ہیں خاص طور پر نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر یہ صوفیانہ موسیقی کی ایک شکل ہے جو روحانیت اور عقیدت کا مظہر ہوتی ہے اردو ادب دہلی اردو ادب کا ایک اہم مرکز رہا ہے مشہور شاعر اور ادیب جیسے کہ میر تقی میر غالب اور ذوق نے یہاں اپنا کلام پیش کیا شاہی دسترخوان دہلی کی قدیم شاہی کھانوں کی روایات آج بھی زندہ ہیں بکری کی بریانی قورمہ نہاری اور کباب دہلی کی شاہی کھانوں میں شامل ہیں رسم و رواج چاند ماری دہلی کے کئی پرانی علاقوں میں چاند ماری کی روایت موجود ہے جہاں لوگ چاند رات کو بازار جاتے ہیں اور مختلف چیزیں خریدتے ہیں کتب میلہ دہلی میں ہر سال انٹرنیشنل بک فیئر منعقد ہوتا ہے جہاں دنیا بھر کے کتب فروش اور مصنفین شرکت کرتے ہیں دہلی کی سماجی اور ثقافتی روایات اس کی تاریخی ورثے کی عکاسی کرتے ہیں اور آج بھی زندہ ہیں جو اس شہر کی روح کو جلا بخشتی ہے